आङो संनाय खावनायनि समाव आङो बिदि थोंजोङै बांद्राय गाज्रि रोखोमनि आङो खैफोदाव गोग्लैयाखै एसे खम बिबांनि खैफोदावल' गोग्लैदों जेब्ला आङो मेट्रिक आनजाद होनो थाखाय रौता सारिआलि टाउनाव रुम भारा लानानै थादोंमोन बे समाव आङो ओंखाम बिदिनो गावनो ओंखाम संना जायोमोन गेस स्टभजोंहाय बे समाव गेस स्टभनि एल पि जि गेस स्टभनि जा टेंकियाव जा रेगुलेटर होयो बे रेगुलेटरा गाज्रि जानानै होदोंमोन जाय गेस गनायखौ बे रेगुलेटरा खमाय कन्ट्र'ल खालामनानै इसे बिबांनि गहोयो बेबायदि जालामोन आरो आं बिदिनो गेस सुनो थाखाय आङो रेगुलेटराव सुइसखौ अन खालामनानै जेब्ला आङो स्टभआव गेसखौ लगायो अब्ला गेसआ जोबोर गिदिर जोंखांदोंमोन गिबिग्रो बे गेसनि गनाय बिबाङा बारा जानायलाय गेसआ गवा गवा जादोंमोन आरो बे गवा गवा जानायाव आङो लाइटारजों अरखौ आङो गेसखौ लगायनो नाजाथाब्बाय थानाय उनाव जेब्ला गेसआ खामो अब्ला ओरैबायदि अर गिदिर जोंबाय आं गावखौनो मा खालामगोन मा थागोन हमनो हायासै आंनि रुमनि पुरा गोजौआव थानाय जा सिलिं बे सिलिङाव अरा नांहैदोंमोन आङो गावखौनो मा खालामगोन मा थागोन जेबो हमनो हायाखैमोन आरो उनाव आङो इसे हुस मोनखांनायनि बायदि जानानै गेस टेंकिनि जा रेगुलेटर बेखौ अफ खालामना होना होदोंमोन आरो बे अफ खालामनायाव गेसआ गनाया बन्द' जानायलाय बे गिदिर अर जोंनाया बेनिफ्राय गोमोरनायसै नाथाय आं मा समाव मा खालामदों आं गावखौनो पात्ता मोनाखै आंनि आखाइफोराव गासैबो बिगुरफोरा आंनि जा आखाइनि बिगुरफोर दुलुजोबदोंमोन आरो जेब्ला बे थासारिया जोबदों बिनि उनावसो आङो बेफोरो गासै जाथायखौ मिथिनानै मोन्दों आरो लासैनो आंनि बेफोर एसे एनै जा गाज्रि जानाय आखाइआव बियो उनाव मोजां जादोंमोन